हेल'

औ सार

आथसा आथसा नों नोंथांनि फरायनाया बेसेबां अह आथसा बेफोरबायदि हायारसेकेण्डारि पास जानाया दङ बुहुद माबा फर ग्रेड दङ थार्ट ग्रेड दङ बुहुद पस्टआ दङ दा तिनस'सोनि माबा जानानै दङ बेफ्राव नों हाबसननो हागोन पस्टआव नोङो जायखौ फसायनानै होनो हागोन अनलाइनआव एप्लाय खालामनानैहाय हाबनो हागोन आरो औ अनलाइनआवहाय नायदो नायनानै हाय बेवहाय हाबनो हागोन

दाथ' एप्लिकेसना अनलाइनजोंसो नालाय दा अनलाइनाव नों खेंनानै नायब्लानो नोङो पस्टखौबो बेवहाय नुखागोन बे अनलाइनआवनो गासैखौबो कमफ्लिट खालामनांगोन औ औ औ औ औ

औ सिनथा सिनथा खालामनाङा मोनगोन जेखि जाया मोनखागोन एप्लाय खालामनायनि उनाव इन्टारभिउ लागोन बेनि उनावहाय नोङो एपइनमेन्टखौ मोनगोन सेलेक्ट जाब्ला औ औ औ औ औ नंगौ औ औ जागोन जागोन औ हामबायसै